अह औ माइ गायनो मानसि नांगौमोन आंनो खामला खामला माइ गायनो नांगौमोन गाबोन गाबोननिफ्राय खोथिया फुनाय साथाम साथाम लोगोआव सानै लेंदो साथाम नांगौ

हारसिङै हानाय नङा बिघाबा मानि हा अह लोगो नागेरना लाब हाथथायावनो फै हाजिर जानांगोन हाथथायावनो दसथायाव साहा फिथा होगोन दे ओमफ्राय ओंखाम होगोन अह ओइन्थ' ओंखामबो होगोन सबाय ओंख्रिजों दाउ बेदर फाय आलु फ्राय ना फ्राय होगोन दे मोजाङैनो अह नागिर अह नागिरदो सोर फै सोर फै सोर फैया नागिरना लाबो लोगो अह लोगो लानांगोनथ' आरो अह खबर हर फन हर गाबोन हाथथायावनो फै थिनस' आरो थिनसआनो जादोंना हाजिरा जायै लोङै साहाबो मोनलोंबाय अह होगोन दे मोजाङैनो जानायालाय माथो बेदर थाखा नांगौना ना बेदर थाखायो संगोनदे गोथाव गोथाव गेसआव संगोन अरआव संगोन गोथाव गोथाव मोनजागोन बेदरा साथामजों सेरसे होगोन र' नोंसोर बेसे जायो जाबायथा अमा जायोना ब्रयलार जायोना ना जायो फुख्रियाव ना दंखायो जोंहा गिदिर गिदिर सारना होगोन

गाबोन फैबानो जाबाय अह हाथथायावनो फै हाथथायावनो आं हले टाइम नायबाय थागोनदे अ' हाथथायावनो फै साथाम फुङाव साहा फिथा फिथा लावदुम होगोन हुगुमा गिदिर गिदिर दावख्रें साहा आरो फिथा लावदुम होगोनहाय गाथानि सावनानै बिघाबा सानसेयावनो गायजोबनांगोन नोंसोरो सानसे खोथिया फुबाय सानसे गायनांबाय बिघाबाखौबो साथामजों दे हायाबा ओरैनो अखानायै गायबाय लासै लासै हायाथ' आरो हानायालाय